हमारे गाँव में मुर्गा मुर्गी रहते हैं जिससे वे लोग बहुत जैसे ऐसे रहते हैं पहले था अब नहीं है पहले था जब हम बचपन में थे तो उसे देखते थे जब मुर्गा दोनों मुर्गा लड़ते लड़ने लगते थे तब वे एक दूसरे के एक दम जानी जैसे दुश्मन नहीं होते वैसे ही हो जाते थे लड़ कर एक दम घायल हो जाते थे ऐसे लग रहा था उससे एक दम सर से खून निकलने लगता था जब काटने लगते थे पहले मुर्गा दोनों मुर्गा जब घायल हो जाते थे एक दूसरे को पकड़ लेते थे जब फिर छोड़ दे फिर लड़ने लगते थे ऐसे लगता आज एक दूसरे को जान ही ले लेंगे ऐसा लगता था फिर उसको छुड़ा कर हम लोग ढक देते थे अब न लड़े वे लेकिन ढक देते जब एक दो घंटे के बाद खोलते थे फिर से वे लोग लड़ने लगते थे तब हमने बोला एक को ढक दो एक को ऐसे ही रहने दो नहीं तो वे लड़ कर ऐसे ही मर जाएँगे इतना खून बहने लगता था दोनों में और जैसे और हमारे गाँव में जैसे बकरी है हमारी बकरी है और दूसरों की बकरी है जैसे चर रही है और दोनों खास यह जैसे है वे लोग दोनों लड़ने लगती हैं वे भी बहुत जैसे ऐसा लगता है जैसे वे भी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं ऐसा लगता है कि वे भी खूब लड़ लें लड़ते रहते हैं जब हम लोग देखते हैं एक बार अच्छा भी लगता है फिर देखने के बाद फिर जाते हैं उसे छुड़ा भी देते हैं कि एक दूसरे से लड़ते रहते इतना झगड़ते रहते हैं मत न लड़ें और जैसे बर्धा हो गया वह भी जैसे बहुत लोग मार भी देते हैं वह भी लड़ते रहते हैं पहले बैल जैसे रहता है रेस दौड़ा दिया जाता है बैल से सामान पहले ले कर जाते थे बहुत यात्री भी उससे जाते थे अब तो बैल का ज़माना ही ख़त्म हो गया अब तो कहीं दिखाई भी नहीं देते बैल बैल आप तो देखेंगे कहेंगे कि कहीं सवारी नहीं बनी है बैल की न घोड़ा है नाबैल है पहले घोड़े की भी सवारी होती थी बैल की भी सवारी होती थी और और जैसे अच्छे लगते थे पहले देखने में बहुत आसानी था अच्छा सफ़र करने में तो थे ऐसा लग रहा है कि अब वह ज़माना ही ख़त्म हो गया है अब ऐसा चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलता है एक तो हो गया गाड़ी बस मोटर यह सब हो गया है अब उसका ज़माना ही ख़त्म हो गया है अब पुरानी चीज़ें जितनी अच्छी लगती थीं अब उतना नए में बहुत कम वह सब दिखाई देते हैं कभी दिखाई नहीं देते हैं